अॼुकल्ह जा ॿार रांधि रमण त विसरी जी वया आइन न को ॿाहिरि निकिरनि था बसि उहे अॼ पढ़ाईअ में ऐं मोबाइल में रांधि रमनि था ॿियो जेको टाइम वधनि थो उहो पढ़ाईअ में ऐं जेको टाइम वधनि थो मोबाइल में गेम रांधि रमी करे रांध रमी छॾनि ता उ कॾहिं ॿाहिरि निकरी करे रांध रमण अचनि ई कोन था हुननि खे हींअर रांधि रमनि था विसरी वेई अथनि हुननि खे ख़बर कोन हूंदनि की हींअर की पहिरियों पंहिंजे ज़माने में कहिड़ी कहिड़ियूं रांधियूं हूंदी हुयूं हिन जे करे अॼुकल्ह जा ॿारनि खे बसि हुन खे मोबाइल में विडियो गेम्स या लूडो या अहिड़ी गेमूं रमनि था वधीक